हेलौ गुद मर्निं मर्निं मर्निं अ दे दे दे हागोन दे सोलायनाया सोलायनाय नङा आंनो मोनगोन ओइबार एखदम हानद्रेड पारसेन्ट आङो होइ बे बानसावनाय बानसावनाय बासा जागोन आंनो मोनगोन अ अ अ थेंकिउ अ अ अ थेंकिउ थेंकिउ हाब देरहानायाथ' आंङो खाथांखा एखदम खाथां हानद्रेड पारसेन्ट

आंङो मोजांखौनो सानदों रायजो राजानि थाखाय आंङो गामि गामि हाबगोन गामि गामि फोरमायथिना लागोन आं मा मावलांगोन बेफोर आरखि हाबनायनि लामायाव फैगासिनो दं आं नै गामि गामि बेरायसै आंनिफ्राय मा होनो हागोन नाजागोन बेखौ आंङो बुंलांसै रायजो फोरनो फोरमायगोन आं आंनिबा बेफोरखौ आंङो तारगेत लाथवाखै जेलानाखि आंङो गामि गामि हाबगोन अब्ला बे जिनिसखौ आंङो आं मा तारगेत लादों बेखौ बुंलांगोन आरखि बेखौ सानगासिनो आंङो आंनि माबानिफ्राय आंङो सानगासिनो दं मा होबा मा जागोन बेखौ आंङो सानगासिनो सिन्थादारा खालायगासिनो दं औ औ

दे दे दे दे जागोन दे जागोन दे औ हागोन ओं जाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों दे थेंकिउ दे